ٹیکنالیزی جب سے کھلا ہے تب سے ہم لوگ کی زندگی بہت ہی آسان ہو گئی ہے اور ہم لوگ کو بہت ہی مطلب پہلے جو تھا یہ جب نہیں کھلا ہوا تھا تو بہت ہی پریشانی ہوتی تھی کوئی چیز لانے میں یا پھر کوئی چیز منگوانے میں بہت ہی پریشانی ہوتی تھی بٹ اب ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اب اگر کوئی چیز منگوانا ہو تو انٹرنیٹ پر ہم لوگ منگا لیتے ہیں ہمارے لیے یہ بہت سویدھا ہو گیا ہے اور جیسے پہلے کے زمانے کے لوگ تھے بوڑھے پرانے لوگ سب تو وہ لوگ اگر منگانا ہو تو بول کے بھی منگا لیتے ہیں اگر ٹکٹ بنوانا ہو تو بول کر ہی کر بنوا لیتے ہیں اور اگر گوئی چیز کھانا مطلب کھانے پینے کا ہو تو وہ بھی آڈر کروانا ہے تو وہ لوگ بول کر ہی کر لیتے ہیں بہت ہی سویدھا ہو گیا ہے یہ جب سے انٹر انٹر انٹرنیٹ شروع ہوا ہے مطلب جب سے چالو ہوا ہے ٹیکنالوجی تو ہم لوگوں کا زندگی بہت ہی آسان ہو گیا ہے اور بہت ہی ہم لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے مطلب کھلا ہے جب سے تب سے ہم لوگ کی زندگی بہت ہی آسان ہو گئی ہے اور ہم لوگ بہت اچھے سے جی بھی رہے ہیں مطلب پہلے جو کوئی چیز لانا پڑتا تھا تو سوچتے تھے لیکن اب نہیں سوچتے کیونکہ اب کوئی چیز آڈر کرنا ہو تو پھٹا پھٹ جا کر آڈر کر لیتے ہیں اتنا نہیں سوچنا پڑتا اور پہلے جو تھا تو سوچتے تھے یہ کریں گے کریں گے اور نہیں بھی ہوتا تھا اور ہو بھی جاتا تھا جو مطلب کر پاتا تھا وہ کرتا تھا جو جس کے بس میں نہیں تھا وہ نہیں کر پاتا تھا بازار کون جائے گا اتنا دھوپ میں کیا ہوگا نہیں ہوگا مطلب جانے آنے میں بہت ساری پروبلم ہو جاتی دقت ہوتی ہے پر اب ایسا نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو مطلب اگر ہم لوگوں کو آڈر کروانا ہے کچھ تو ہم لوگ آڈر کروا لیتے ہیں اور پہلے ایسا تو نہیں تھا پہلے اگر کوئی چیز بھی لانا پڑتا تھا تو ممی لوگ بولتی تھی بیٹا یہ لا دو وہ لا دو اب جب سے انٹرنیٹ کھلا ہے تو ہم لوگوں کو بہت ساودھان ہو گیا مطلب بہت ایسی چیزیں جو چیز ہم منگوا لیتے ہیں اور مطلب پہلے کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا نہیں کھلا ہوا تھا تو ہم لوگ بہت ہی پریشان ہو جاتے تھے کہ کیسے لائیں گے کیا کریں گے نہیں کریں گے ممی لوگ بولتی تھیں تو اس کی بات نہیں مانتے تھے کیونکہ مطلب یہ بہت ہی کام بھاری لگتا تھا کہ کیسے جائیں گے اتنا دھوپ میں کیسے لائیں گے اور اب تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے ہم لوگوں کے لیے تو آسان ہو گیا ہے بٹ جو پہلے زمانے کے لوگ بوڑھے ہو گئے بوڑھے پرانے تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی آسان ہو گیا جیسے کہ ہم آپ لوگوں کے بتائے کہ وہ لوگ اگر کچھ منگانا ہو تو آڈر کرنا آڈر کرتا ہے تو بول کر ہی منگا لیتے ہیں اس کے لیے مطلب